ओला उबर से तऽ हमे दिल्लीमे घुमलो छियै तऽ ड्राइवर जे छै कि ओला उबरके तऽ ब अच्छे रहै छै विनम्र छै बातचीत करला से जाहिसे कि ए सी तेसी कहै छियै चलाबै लै तऽ चलाइयै दै छै गानो तानो कहै छियै चलाबै लै तऽ चलाइ दै छै ओकरबाद बातचीत करै छै तऽ बहुत अच्छा जवाब तवाब दै छै ई छै तऽ बहुत अच्छा छै